नमस्ते भैया हाँ भैया एक सीट तो खाली एडमिशन तो मिल जाएगी और फीस वगैरह भी आपका पाँच सौ पाँच सौ रुपए है महीने का सुविधा है यहाँ पे आपको बुक्स हैं आपको जो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो जैसे बीएड वगैरह की और यू पी एस सी वगैरह की जिस चीज की भी तैयारी कर रहा हो आपको वो बुक मिल जाएँगी नहीं तो आप ऐसे ही फ्री टाइम में अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको तरह तरह की बुक मिल जाएँगी और हमारे यहाँ लाइट है चरों तरफ लाइट लगी हुई है पंखा भी है और ए सी भी है और हाँ हाँ इतिहास वगैरह हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी आपको सारा नोबल्स बुक हैं जितनी सारी आपको अवैलेबल हैं मेरे लाइब्रेरी में हाँ हाँ भैया आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी फ्री वाईफाई है और सबकुछ है और बैठने के लिए डेस्क वगैरह भी हैं बहुत क्लीयर हैं हमेशा साफ रहते हैं और लाइब्रेरी भी बहुत साफ रहता है सब कुछ हैं जो आप चाहेंगे पानी पानी आरो का आता है सब कुछ है यहाँ हमारे फ्री लाइब्रेरी फ्री वाईफाई वगैरह सब हैं हाँ हाँ लाईट हाँ लाइट भी हम्म क्या पूछ रह हैं भैया हाँ फैन की भी है और ए सी की भी है आप जो आपको मतलब आपको एक सेपरेट रूम अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे तो आपको सबके साथ ना रख के आपको एक सेपरेट रूम दिया जाएगा जिसमें फैन और ए सी दोनों रहेगा आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे हम्म हाँ अगर साथ में एक साथ मेरी लाइब्रेरी में तो बीस बच्चे बैठ सकते हैं भैया एक लाइब्रेरी में बीस बच्चे आराम से बैठ सकते हैं उसके बाद सेपरेट दो तीन और जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं तो वो यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बीस बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं तो बीस बच्चे हैं तो उसमें से कुछ बच्चे तो बोलेंगे ही उन्हें डिस्टर्ब होगा तो दो तीन रूम सेपरेट है तो उसमें वो जाके अलग से अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं यू पी एस सी की तैयारी करते हैं कोई बीएड की तैयारी करता है उन लोगों के लिए अलग रूम है अलग व्यवस्था है

छूट तो नहीं देखिए छोड़ा भाई इतने बच्चे पढ़ रहें तो किसी को कोई छूट नहीं मिली है तो आपको भी तो कोई छूट नहीं मिलेगी हाँ फ्री वाईफाई है तो आप यहाँ का फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं सब कुछ हैं यहाँ पे बाकि छूट अब पाँच सौ रुपए में क्या छूट इतनी बुक्स अब जिस चीज की बुक चाहें उस चीज की बुक रीड कर सकते हैं सारी बुक अवेलेबल हैं आप अन्दर आ करके एक बार अच्छे से लाइब्रेरी को देख लीजिए ठीक ठीक है अच्छा भैया नमस्ते